मध्य प्रदेस में ऐसे व्यापारिक कार्यक्रम और सम्मेलन आज कल होना बहुत ही सामान्य बात हो गई है क्योंकि आज भारत में इस प्रकार के सम्मेलनों को करवाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन सम्मेलनों और कार्यक्रम की मदद से आज की युवा साथी को इस प्रकार से ज्ञान मिलता है कि वह अपने दम पर भी कोई व्यवसाय कर सकते हैं बस उनको एक शुरुआत करने की ही तो ज़रूरत है उसके बाद ये उद्यमी निवेशकों और उद्योगों उद्योग पेशेवरों को उनके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनका व्यवसाय एक सही क्रम पर आगे बढ़ सके और वह देश विकास पर लग जाय ताकि देश विकास के साथ साथ वह अपना विकास भी कर सके और बात करें हम भारतीय व्यापार और आर्थिक इतिहास की तो यहाँ पर एक खबर के मुताबिक में आपको बताना चाहूँगा कि तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आई आई एम ए द्वारा इकत्तीस अगस्त से दो सितम्बर दो हजार तेईस को व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जाएगा जिसमें शोध पत्रों की मेजबानी करने पी एच डी के लिए एक कार्यशाला प्रदान करने के लिए एक मंच होगा इसमें छात्र और इस विषय इस विषय पर भी बातचीत शुरू करनी होगी कि सम्मेलन भारत के भीतर और बाहर के क्षेत्र में काम आने वाले लोगों को यानी लोगों के विद्यमानों को बहुत आकर्षित करेगा